इक बारी ना नमां जियां सलून खोह्ले दा ना जेह्का नमां शेरा जेहा पैह्ले जंदे रेह् जियां कि बाल शाल कटाने गी लेकिन हून जियां अस शेरे कोल जंदे हे साढ़ा बक्खरा बांदा हा साढ़े बारी शैल हा लेकिन हून जेह्का नमां सलून जेह्का कटरा शेरे दी हट्टी दा पता नीं तुगी कुत्थै ऐ बट बस उत्थु'आं थोह्ड़ी नीं ख'ल्ल ना साहिल ने अपना नमां सलून खोह्लेआ उ'न ते दिक्खियै सिक्खियै आए दा बाह्रूं ऐसा कोई चक्कर नीं ऐ में गेदा हा परसूं चौथ नुआड़े कोल ते में दिक्खेआ शैल हा नुआढ़ी कटिंग बिच्च कोई ओह् नीं ऐ शैल कटिंग ही शैरा करदा रेहा नीं नुआड़े कोला उप्पर लैबल दी कटिंग जेह्का करादा ओह् ते केह् मन बी तू आक्खदा जाना बी ऐ हा उत्थै में अज्ज थोह्ड़ा नेहा बिजी बी में आखनेआं कल चलनेआं फ्ही कल साढ़ी कोई क्लास बी नेईं नां कल चलनेआं पैह्लें कल चली पौह्नेआं केह् किन्ने बजे जाह्गे दिक्खां बडलै ते फ्ही दपैह्री सिद्धे दस बजे ने चल ठीक ऐ बारां इक बजे तक्कर चल ठीक ऐ फ्ही ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ